हाँ मैडम बोलिए हैलो बोलिए मैडम

आप गाड़ी हाँ बोलिए ना लिए आप गाड़ी बेचते हैं कौन कौनसा गाड़ी बेचते हैं आप बताइए ना कौन कौन गाड़ी सब बेचतें हैं हमको तो जो पढ़ने वाला लोग है वही कौन गाड़ी लेंगे लेंगे

स्कूटी लेना है हम पढ़ने वाले लोग हैं तो कौन गाड़ी लेंगे और वही जो लंबा

कौन कलर लेंगे व्हाइट ही लेंगे लाल लेंगे

हाँ लेंगे हाँ है सर पैसा है तभी तो लेने आए उसी का दाम है कैसे दाम हाँ तो वही है तीन ला इतना दाम का इस्कूटी है टू लाख ठीक है खरीदेंगे

कितना में देंगे आप तीन लाख बोल के तीन लाख बोल के मैम एक लाख में लेंगे दीजिएगा एक लाख में ऐसा गोड़ी चाहिए और कम दाम का आ उससे कम का कोई गाड़ी है कम का डेढ़ लाख के एक लाख के भी कम गाड़ी है हम भरेंगे तभी तो लेंगे ठीक है आते हैं